اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کی بات کریں تو ہندوستان کی تاریخ بہت قدیم اور بہت مشہور تاریخ ہے اور اگر ہم پرانی تہذیبوں کی بات کریں دو چار مشہور تہذیبیں ہیں ان میں سے ایک تہذیب ہندوستان کی تہذیب ہے جو کہ دریائے سندھ کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھی جسے ہم ہڑپا تہذیب کے نام سے جانتے ہیں پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے جن میں سے آریہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ہڑپا پر حملہ کیا جس کی وجہ سے ہڑپا تہذیب ختم ہوئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہڑپا ہڑپائی لوگ اور آریہ لوگ آپس میں مل جل کر رہتے تھے پھر اس کے بعد بہت سارے بادشاہ آئے بہت لوگوں نے ہندوستان پر حکومت کی بہت سے لوگوں نے صرف حملہ کرنے کی غرض سے اور سامان اور ہندوستان کے سامان کو لوٹنے کی غرض سے حملہ کیے اور سامان وامان سامان وغیرہ کو لوٹ کر لے کر چلے گئے جن میں سے اگر اگر ہم یاد کریں تو جو باہر کے لوگ تھے جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی اور جو سب سے زیادہ مشہور ہیں ان میں سے ایک مغل بادشاہ لوگ ہیں جن کی بنیاد بابر نے رکھی تھی سب سے پہلے بابر افغانستان کے راستے سے ہندوستان آیا اور انہوں نے پانی پت کی لڑائی لڑی پھر اس کے بعد ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی دھیرے دھیرے ان کی حکومت بڑھتی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت تک ہندوستان میں خوش حالی آ گئی تھی اور سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جانے لگا جس کے بعد انگریزوں کو معلوم چلا کہ ہندوستان بہت مشہور بہت مشہور دیش ہے جہاں پر بہت اچھی حکومتیں ہیں وہاں پہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتیں تو انہوں نے یہاں پے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی جس کے ذریعے انہوں نے تجارت کو اپنا مقصد بنایا تھا لوگوں کو بتایا کہ تجارت کرنا ہمارا مقصد ہے لیکن ان کا اندر سے ارادہ حکومت کا ہی تھا لیکن پھر حکومت دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی تجارت کو بڑھایا اور لوگوں کو لون وغیرہ دیے اس طرح سے اور راجاؤں کو اپنی باتوں میں لایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت قائم کر دی اور لوگوں اور ہندوستان کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا پھر یہاں کے بھی جو بھی اچھی اچھی چیزیں تھی جو مشہور چیزیں تھیں وہ ہندوستان سے انگلینڈ انگلستان وغیرہ لے گئے اور وہاں پہ قائم کیا اور یہاں پہ لوگوں پر تشدد و ظلم کیا تشدد و ظلم کی جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے تو اٹھارہ سو ستاون میں سب سے پہلے تحریک آزادی کی آواز بلند کی گئی جسے ہم جسے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جسے جس کا بانی وہ منگل پانڈے جو کہ سب سے پہلے اس کی آواز اٹھانے اٹھانے والا شخص ہے اور اس کی آواز اٹھانے کا مقصد یہی تھا کہ جو کارتوس ہوا کرتے تھے گنوں کے اندر جو کارتوس تھا اس میں گائے اور خنزیر یعنی سور کی چربی سے بنایا جاتا تھا تو گائے جو تھا وہ ہندوؤں کے یہاں مہذب مانا جاتا ہے اور سور ہمارے یہاں گندا مانا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمان دونوں ایک ساتھ ہوئے اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور اس کے بعد یہ تحریک قائم ہوئی تو جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر آزادی کا جذبہ قائم ہوا اور آوازیں آوازیں بلند ہوتی گئی پھر اس کے بعد بہت سے لوگ آئے جنہوں نے آزادی کی آواز بلند کی جن میں سے بھگت سنگھ جو بہت مشہور ہیں جو ہمارے میرے پسندیدہ بھی ہیں اور اس کے بعد مہاتما گاندھی جو افریقہ میں رہتے تھے اور افریقہ سے انڈیا آئے انہوں نے بہت سارے آندولن کیے اور انگریزوں کو تک اپنی آوازیں پہنچائیں اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں مہاتما گاندھی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے پھر آخر کار بہت سے جیسے سبھاش چندر بوس مہاتما گاندھی بھگت سنگھ جواہر لال نہرو ان سب مولانا ابوالکلام آزاد ان سب کی کوششوں کی وجہ سے پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو ہمارا دیش آزاد ہوا اور اگر میں اپنے پسندیدہ لیڈروں کی بات کروں تحریک آزادی میں جنہوں نے کام کیا ان میں سے میرے پسندیدہ لیڈر مہاتما گاندھی ہو گئے جواہر لال نہرو مولانا ابوالکلام آزاد مولانا محمد علی جوہر اور بھگت سنگھ بھگت سنگھ اور اس کے بعد سردار ولبھ بھائی پٹیل وغیرہ